हैलो अहाँ रञ्जू देवी बोलैत छियै कहलहुँ जे छै अहाँ जे छै से इस्कुल आओर किया नहि आबैत छियै

तऽ इग्ज़ैम छूटि गेलै अहाँ इस्कुल एबै तभी ने ओ समस्याके हल हेतै की अहाँ घरेपर रहबै अहाँकेँ जे छै पढ़ाइ नहि पूरा होयत तऽ इग्ज़ैम छूटि गेलै तऽ कोनो बात नहि छै अहाँ कॉलेज तऽ मतलब पढ़य लेल तऽ आबू पढ़य लेल एबै तभी ने अहाँकेँ जब सेसन पूरा हेतै फेर अगर छुटि गेलै तऽ ओकर कोनो बात नहि फ़ाइन दए कऽ जे छै से अहाँकेँ जे छै से आगू बढ़ायल जेतै लेकिन अहाँ इस्कुल आबैत छियै किया नहि एबै तभी ने अहाँकेँ जे छै आगूके

ठीक हँ तऽ हमही करबै ठीक छै तऽ अहाँ जे छै से अहाँ जे छै कहिआ एबै इस्कुलपर अहाँ जे छै से एतय एबै अपन क्लासके मास्टर जे क्लास टीचर छै अहाँ जे छै ने काल्हि खिना आबू अहाँ जे छै अपन क्लास टीचरसँ जे छै से सभकुछ जे छै फ़ॉर्म भराए कऽ क्लास टीचरके कहि देबै की सर जी जे हमर जे छै एगो परीक्षा छूटि गेलखिन तऽ अहाँ जे छै ओकर बारेमे जे छै से भरि कऽ हमर शेसनके पूरा करि दैके चाही जे छै से अहाँ काल्हि आबि कऽ आओर मास्टर साहबसँ क्लास टीचरसँ जे अहाँकेँ क्लासमे पढ़ाबैए ओकरासँ भराए कऽ जे छै से अहाँ हमरा लग हँ जे पढ़ाबैए ओकरासँ भराए कऽ हमरा लग लए कऽ एबै तऽ जे छै से अहाँकेँ जे छै से एहिमे काम करि देबै लेकिन अहाँ जे छै इस्कुलमे जे छै ने आबयमे जे छै ने विलम्ब नहि करियौ अहाँ एगो बहाना बनाबैत रहैत छियै कि हम चलि गेलियै शादीमे तऽ ब्याहमे अच्छा हम तऽ भरिए ने देबै लेकिन अहाँ बहाना कम बनाबू हमहूँ एगो विद्यार्थी रहियै एहन तरहके बहाना बहुत बनेलियै रहए मास्टरसँ अहूँ जे छै हमरा पढ़ाए रहल छियै कि हम कोन कुरसीपर बैठल छियै अहाँ जानैत छियै कि नहि तऽ अहाँ हमरा किया पढ़ा रहल छियै हम खुद पढ़ि कऽ जे छै से एतय बैठल छी इस्कुल ज़रूरी छै कि शादी ब्याह ज़रूरी छै पहिने इस्कुल तब ने शादी ब्याह आयँ पढ़बै लिखबै नहि तऽ इएह अहाँकेँ देतै बुद्धि देतै संस्कार देतै ठीक छै अहाँ इस्कुल आयब ठीक छै राखैत छी ठीक छै राखैत छी अहाँ जे छै काल्हि खुना इस्कुल आबि जायब